मधुबनी जिलाके जे ई एहि लेल ई विशिष्ट अछि जे ई कलाकेँ लऽ के बहुते रूचि राखैत छथि मधुबनीके आदमीसभ मने एहिठमा जे छै छोटसँ छोट पैघसँ पैघ आदमीसभ ई चित्रकलामे अपन रूचि देखबैत छथिन ई जे मिथिला पेन्टिंग छथि से अन्तर्राष्ट्रीय लेवलपर हिनका दर्जा देल गेल छै ई मने बहुत बढ़िआँ चित्रकलासभ एहिमे आबैत छै एहिमे सम्मानित करय लेल पाग दोपटा आओर अगैरह वगैरह सभकेँ जे छै से लेल जाइत छै ई मिथिलामे बहुते विख्यात छै मधुबनी जिलामे तऽ मधुबनी जिलाके जे ई विशिष्ट चीजसभ अछि एहिमे इतिहासके रूपमे कलाओ विख्यात छै सांस्कृतिक महत्त्व सेहो विख्यात छै कला रूप मने सिल्क जे सिल्क मने अहाँकेँ कहल जाय तऽ पेन्टिंगमे बनबयमे यूज कयल जाय छै सिल्कके जाहिसँ बढ़िआँ बढ़िआँ पेन्टिंगसभ बनायल जाइत छै लाह लाह भऽ गेल अहाँकेँ चूड़ी चूड़ी चूड़ी जे पेहिरैत छै हाथमे तऽ ओहिसभके सिल्क उएह भऽ गेल आओर पटिया भऽ गेल अहाँकेँ जाहिपर आदमीसभ सूति सकैत छै बैठ सकैत छै आओर किछु किछु कऽ सकैत छै बेनाइन बेनाइन भऽ गेल अहाँकेँ जे मने आदमीसभकेँ गर्मीसँ बचा सकैत छै तऽ हुनका ओहिसँ अपन गर्मीकेँ कम कऽ सकैत छनि आओर बाँकी कला तऽ छेबे करय